जोंनि ओनसोलाव गेलेनायनि मिरु बुङोबा बयजोंबो मिथिसाद जानाय क'क्राझाराव मोनसे दङ बेनो जाहैबाय भारत सरकारनि साइ स्पर्स अटरति अब इण्डिया जायखौ साइ होननानै बुंनाय जायो दा बिनि गेजेरजों गोबां प्लेयार ओंखारो बेयाव जोङो मा जायो सेलेकसन सेलेकसन त्राइल थेस होनानै जोङो मा दायो बियाव साइया सेलेग खालामनानै गोरों गोरों गथ'फोरखौ बेयावहाय लाखियो दा बिसोर मोजाङै प्रपारलि त्रेनिं होनानै गोबां समाव गोबां रोखोमनि मोजां मोजां प्लेयारफोर बरनदों दा जोंनि बे सुबिदाया दङ बेवहाय फुटबलनि खाबादिनि बेदमिनटननि फेसिलितिफोर दङ